हिन वक़्तु ॾाढो प्रकृति नुक़सानु थी रहियो आहे जेको आर्थिक सहूलतियुनि जे करे प्रकृतिक नुक़सानु घणो थी रहियो आहे जीअं त भई वण था कटे छॾनि फ़ैक्ट्रियूं विझण लाइ पहाड़ कटे था छॾनि रस्ता ठाहिण लाइ नदियूं सुकी वयूं आहिनि गरमी थी पए जिते थधि हुजणु खपे उते पंजनि ते पंखा था हलनि हेॾी गरमी लॻी पई आहे प्रकृति वातावरण ही फिरी वियो आहे सभिनी खे जेके नदियूं सुकी वयूं आहिनि झंगल कटिजी विया आहिनि पहाड़ खोटिया अथऊं ऐं फ़ैक्ट्रियूं विधी अथाऊं अॼु ऐं इलाही नुक़सानु थो थिए नदियूं सुकी थियूं पाणीअ जी तकलीफ़ु थी थिए गरमी ते थे त हिन में वञे किॾे माण्हू माना सभु प्रकृति ऐं वणु जेके शहरनि में गावनि में हुजण खपनि उहे बि नथा रखनि उहे बि कटे था छॾनि हिन करे ॾाढी तकलीफ़ु थी पए